आं थांनाय जायगाआथ' दाथ' थांनायानो गैथ'वा माने गोसोआव नांनाय बिदि जायगायाथ' गैया गोदो उन्दैआव थांनायआव हले गोसोआव नांनाय दासिमबो गोसोआव दङ आरो बे उन्दैनिआनो गुवाहाटिआव थांनायआव उन्दै उन्दै नालाय एक'लेनफ्राव थांजेननाआव बिराद मोजां मोनदों आरो ना गेलेनो मानो दुगैनो दुगैग्राआवबो गेलेग्रा दङ दुद्रुख्लायग्राआव दुद्रबाय दैआव गाखोनाय ट्रेन गाखोनाय आरो बिदिनो मेरला रोखोमनि गेलेग्रा दंमोन आरोना बे उन्दै उन्दै समाव बांसिन मानि बेव गेलेनो मोननानै बिराद मोजां मोनदोंमोन आरोना गोसोआव मानि मेमरि हिसाबै गोसोखांथि हिसाबै बिराद थादों बिआव गेलेनाया फुरा गोसो होनानै गेले गोसो हसारनानै गेलेनो मोननाय बे गोसोआव नांनाय एखदम गोसोआव नांनानै थादों आरो दाथ' देरनानै दस्रायाव थांदोंबाबो गोसोआव एथबां बेबायदि नाङाखै गोसोआव एथ'बां नांनाय बिदि जायगायाव थांनाय जाथ'याखै दाबो मानि गोसोआव नांबोयाखै आरो दस्रायाव थांदोंबाबो बे उन्दैनियाल' गोसोआव बेराद नांहाबनानै थादोंमोन दाबो दङ दाबो गोसो खांबाय थायो बेदिनो ओन्दैयावसो मोजांमोन होन्नानै